बालाघाट ज़िले में लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है ड्राई मिस्टिक कढ़ी मुंगना की कढ़ी एक ये स्वादिष्ट और चटपटी रेसिपी है जो मसालों के एक मेल का उपयोग करके तैयार की जाती है यह हेल्दी रेसिपी मसाला भागफल पर अधिक है और इसमें एक स्वादिष्ट स्वाद है आप इस साइड इसको उबले हुए चावल या पराठों के साथ भी बना सकते हैं ड्रमस्टिक को औषधि गुणों से परिपूर्ण है दूसरी है बैंगन का भर्ता यानि भरवा बैंगन मसाला के साथ भरवा बैंगन का उपयोग करके बैंगन मसाला बनाया जाता है यह साइड डिश रेसिपी लंच डिनर पार्टी जैसे मौकों पर बेहतरीन होती है और एक साथ मिलती है अब जाने बालाघाट ज़िले में क्या फेमस है लांजी किला लांजी किला शहर के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में एक है गोंड राजवंश के दौरान निर्मित किले में एक प्राचीन मंदिर है जो विभिन्न देवताओं की मूर्ति जैसे महादेव लांजी का देवी और महामाया के साथ हैं रामपायली मंदिर बालाघाट के पास है और यह एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध स्थल है